हाँ जी हाँ जी इलेक्ट्रीशियन ही बात कर रहा हूँ जी अर्थिंग लग जाएगी शर हाँ वो हो जाएगी आपकी जैसे बिजली का एक ही मीटर तो होगा ना मैन जहाँ से वैसे लाइट फिटिंग तो सीक्वेंस से हो रही होगी व्यवस्थित रूप से जी तो पूरा अर्थिंग का वायर डालना है पूरे मकान में आपके में और वो जमीन में देना है अर्थिंग हाँ जी वो मैं समझ रहा हूँ लेकिन हाँ अर्थिंग नीचे पास हो जाए तो फिर किसी बच्चे के लिए भी डर नहीं रहता किसी भी तरीके से हाँ वो हो जाएगा अर्थिंग का फिर सारे मकान में सेट होगी ना डायरिंग वो वायर तो पहले से डली हुई थोड़ी है या फिर अब अभी डालनी पड़ेगी पूरी जी तो कितना बड़ा मकान है तुम्हारा साठ बाई चालीस का उसमे प्रजेंट एम एम सी बी एम सी बी तो प्रॉपर तरीके से लगी हुई है ना एम सी बी बॉक्स जहाँ से आपका बिजली चारों तरफ जा रही है मकान में वो तो व्यवस्थित रूप से होगा ना तो फिर एज इट इज मतलब ये मतलब हमको पूरी वायरिंग दोबारा से डालनी पड़ेगी पूरी लाइट फिटिंग ही करनी है हमको जी अर्थिंग का पूरा केबल डालना है और वो अर्थ जमीन में देना है हाँ ये हो जाएगा आपका इसका चार्ज हमारा देखो डेढ़ सौ रुपये प्रति बोर्ड के हिसाब से लगेगी जितने बोर्ड है उसका एक पर डेढ़ सौ रुपये है हाँ जी प्रति पोंट डेढ़ सौ रुपये लगेगा एक पोंट पे हम अर्थिंग करेंगे तो उसका डेढ़ सौ रुपये होगा पचास पोंट है तभी डेढ़ सौ है यदि आपके कम पोंट होते तो हम और ज्यादा लेते हमारा मिनिमम चार्ज डेढ़ सौ रुपए प्रति पोंट है हाँ दो नवंबर को निकाल लूंगा मैं टाइम यदि नहीं भी होगा तो यदि आप पहले बता देते हैं तो ठीक है मैं दो नवंबर रुको बात करता हूँ फिर आपसे